विडियो गेम्स में मूंखे सुपर मारियो वल्ड अलाई वणंदो आहे ऐं ॿियो मूंखे माइक टाइसन बि अलाई वणंदो आहे सुपर मारियो इन करे मूंखे अलाई वणंदो आहे जंहिं में थोरियूं मुश्किलूं पार करे हिक खां हिकु अॻे स्टेज में वञणो पवंदो आहे ऐं छह वें स्टेज में असां राणीअ खे बचाईंदा आहियूं हिन में घणा मुश्किलूं अचंदियूं आहिनि जंहिं में हिन में टे लाइफ़ूं हूंदियूं आहिनि पर हिक हिक करे पंहिंजूं अगरि पाण मरंदा वेंदा आहियूं त हिकु हिकु लाइफ़ पंहिंजी ख़तमु थींदी वेंदी आहे पोइ वापसि अगरि टे लाइफ़ूं ख़तमु थी थी वञनि त तव्हां पहिरियों शुरूआति खां शुरू करिणो पवंदो आहे इन करे मूंखे इहो गेम ॾाढो वणंदो आहे ॿियो मूंखे माइक़ टाइसन इनमें बॉक्सिंग जो गेम हूंदो आहे इनमें साम्हूं वारे ऐं ॿिनि बॉक्सर जे विच में लड़ाई थींदी आहे हिन में जेको जंहिं खे हाराईंदो आहे उहो अॻिते स्टेज में वञी करे ॿिए बॉक्सर खां लड़ंदो आहे हीअं जे अॻियां अॻियां वधी करे वल्ड चैंपियनशिप ताईं पहुचंदो आहे इनखे पंच आउट करिणो पवंदो आहे मूंखे उहो इलाही टेक्नीक वणंदी आहे छो जो मूंखे फ़ाइटिंग जो ॾाढो शौक़ु आहे